ہیلو کیا میں اولا کسٹمر سروس سے بات کر رہی ہوں میرا نام اصفیہ ہے اور میں نے دو دن پہلے آپ کی طرف سے اولا کیب بک کی تھی جس سے مجھے اپنے گھر سے اسٹیشن تک جانا تھا اور آپ کے ڈرائیور کی دیر آنے کی وجہ سے میری ٹرین چھوٹ جاتی ہے جس کا مجھے ہرجانہ اٹھانا پڑ رہا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آگے سے آپ کے ساتھ ایسی کوئی لاپرواہی نہیں ہو گی میں اپنی بکنگ کو منسوخ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ڈرائیور کے نہ آنے کی وجہ سے مجھے کافی ہرجانہ اٹھانا پڑ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ دوبارہ سے نہ ہو اور مجھے اپنے مقرر جگہ پہ جانے سے پریشانی ہوئی ہے